असांजे इलाइक़े में घणई अख़बार ईंदा आहिनि असांजे घर में टाइम्स ऑफ इंडिआ अख़बार ईंदी आहे मां उन मां सभु मुंबई में छा थी रहियो आहे उहो पढ़ंदी आहियां ऐं बाक़ी सभु ख़बरूं मां यूट्यूब ते ॿुधंदी आहियां जीअं त आज तक न्यूज़ की पाठशाला इंडिआ टी वी ऐं अख़बार में मां किथे किथे शूट हली रही आहे उहो ॾिसंदी आहियां प्रदर्षणी कपिड़े जी या शयुनि जी लगल आहे उहो ॾिसंदी आहियां नयूं नयूं पिकिचरूं लॻलु आहिन उहो ॾिसंदी आहियां कवि सम सम्मेलन किथे लॻो आहे उहो बि ॾिसंदी आहियां भारत खां ॿाहिरि छा थी रहियो आहे जीअं त हमास ऐं इज़राइल जी जंग जे बारे में ऐं इलेक्शन किथे थी रही आहे उहो बि ख़बर मिलंदी आहे असांजे भारत में